हमारे यहाँ क्षेत्र में विज्ञान और गणित सबसे ज़्यादा चुनी जाती है क्योंकि विज्ञान से डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर बनने से हम दूसरों का इलाज़ कर सकते है गरीब लोगों का भला कर सकते हैं डॉक्टर की जरूरत हर गाँवो जैसे क्षेत्र में पड़ती है इसलिए आजकल की जनरेशन विज्ञान और गणित ही सबसे ज़्यादा चनती है गणित से ये घर बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग की जाती है और यही हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं गाँव क्षेत्र में डॉक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसलिए विज्ञान की ये पढ़ाई हर इंसान को करनी चाहिए ताकि वो गरीब लोगों का कुछ भला कर सके और गरीब बच्चों का और अपने देश को आगे ले जाएँ क्योंकि छोटे छोटे गाँव में डॉक्टर नहीं रहते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा विज्ञान ही चुननी चाहिए ताकि गरीब लोगों की बच्चों का सही समय पे इलाज किया जा सके